हेलो नमस्कार हूँ नमस्कार अहाँ घरमे छठियारिए भेल ओएह गेलहुँ तऽ ओएह कपड़ा लत्ता कीनबै मीठ्ठा उठ्ठा ओकर सब आल होते ताहि पर आनिके छठि पूजि के सब भाइ बहिन पं पं पं पण्डित पण्डितके पण्डित अयथिन तऽ पूजा पाठ करथिन पूजा पाठ कऽ के आओर दाइ माइ अयथिन दाइ माइ देखथिन बौआके लेथिन कपड़ामे ओकरा अथी दिआ बाती दिआ बारिके आ माइ पूजथिन पूजि पाजि के बच्चा लऽ के पूजिके तऽ ओकरा छठि हो जयतै दिआ बाती बुझाके आ ओ परसौती अपन बैठथिन खाना खाय लऽ खाना खयलाके बाद ओ सब अपन जेना जे होयतै तब मिलके आगू प्रसाद जे भेलै से बाँटि कूटिके ओकरा सब माइ माइके दऽ देबै आ तेकर बाद खाना होयतै खानाके बाद भोज भात भेलै भोज भातके बाद अयथिन बौआ दाइ सब एथिन हुनका न्योता पड़ल निमंत्रण पड़ल है एथिन कपड़ा लत्ता लऽ के अयथिन रुपैआ देथिन बच्चाके देखिके सुनिके आशीर्वाद दऽ के आ ताहिके बाद अपन फेन खाना खयथिन खाना खयलाके बाद अपन दूरा पर बैठथिन दूरा पर बैठके बैठ उठिके अपन आराम ताराम करथिन पहिने दमाद तमाद पाहुन

कपड़ा आर दूर बलाके अपन अपना घरमे भेलै परिवारमे खाना पीना जे होयके होयतै से बनाके खा लेबै थकल मारल रहैत छै जे अपन अहाँकेँ ठीक है तऽ अहाँ जे अपन आरो खाना खिआ देब कनि खाना आर खायमे टाइम कनि विशेष कऽ देबै जखन जयबै लगेके तऽ छथिन जयबे ने करथिन जयबै ने करथिन लोग करथिन जयबे करथिन अपन बिदागरी कऽ देबै कनि लेटोसँ जायब नहि कनि लेटसँ जाउ कनि लेटसँ जाउ अहाँ लग